सुवांजिरे जूं टिकियूं सुवांजिरे जो रायतो सुवांजिरे जा कोफ़्ता सुवांजिरे जे गुलनि जी भाॼी पकोड़नि जी कढ़ी गारड़नि जी कढ़ी ॾई कोकी फ़ूल पताशनि ऐं पटाटनि जी भाॼी सिङिरियूं कढ़ी चांवर दाल पकवान भुॻी भाॼी भुॻा चांवर पुलाव साई भाॼी सयूं पटाटा बिह बसर भींडियूं बसर सिङियूं बिह